हलो ओला मां पूनम मंछाणी आदर्श नगर मां थी ॻाल्हायां असां तव्हांजी गाॾी बुक कराई हुई असांखे भवनाथ घुमणु वञिणो हुओ असां अठे अठे बजे जो टाइम ॾिनो हुओ पर सवा अठ थी विया आहिनि अञा ताईं तव्हांजो ड्राइवर आयो कोन्हे ऐं फ़ोन कयूंसि था त बि खणे कोन थो त तव्हां असांखे जांच करे चयो त गाॾी केॾी महिल ईंदी